सुपौल जिलामे कैन्सर हृदय रोग जैसे गम्भीर बीमारीके इलाज हमर जिलामऽ नहि होइत अछि सभक जिनका भी ई बीमारी होइत अछि सभक बाहर जाइ पड़ैत अछि बाहर जाइके लिअ बहुत खर्चा लागैत अछि ओहिवजहसँ लोक अपन इलाज नीकसँ नहि करि पाबैत अछि बीमारीके खर्चा जाइके खर्चा बहुत लागैत अछि ओ वजहसँ लोक अपन इलाज नहि नीकसँ करए पाबैत अछि बिमा कैंसर जहनक बीमारी हृदय जनक बीमारी बहुत ही बहुत ही रियल कन्डीशन अछि एहिके लिअ हमर हमर सरकारसँ निवेदन अछि कि हमर सुपौल जिलामे नीकसँ नीक डॉक्टर दऽ दय दयके कृपा करू लोक ई बीमारीसँ त्राहिमाम त्राहिमाम करैत अछि नहि कोनो सुविधा अछि नहि कोनो किछु कय सकैत अछि लोक अपन नीकसँ ईलाज नहि करबै पाबैत अछि एहिदुआरे सरकारसँ नी सुविधाए कि सदर हॉस्पिटलमे इहोसँ नीक डॉक्टर दिऔ आओर अपन ईलाजसभ नीक नीकसँ करबै पाबी